हेलौ मादै हेलौ मादै नों गोदो गोदोनिफ्रायनो माबा एम्फौ फिसियोमोन नामा

होयो ए ओमफ्राय बे एम्फौखौ फिसियोब्ला माबायदि माबोरै माबोरै फिसियो ए ओं बिनिफ्राय फिथोबखौलाय मा माथो बानायो लुखांनानै मा बानायो ओमफ्राय जिफोर दायोना दाया इन्दि जिफोर ए इन्दि सि दानानै ओमफ्राय न'आव जोमो ना फानहरो ए बुरजा दाथारदों नामा इन्दि सिखौ हा गांबैसेसो दं दालाय जरासेल' फाननो नामा इन्दि सिखौ एक हाजार एक हाजार मोनथारो आरो दे होमबा आं बायहैगोन मालाबा थांगोन आं दे दोनथ'दो